हैलो हाँ जी जी जी जी बोलिये जी क्या क्या व्यवस्था करवानी है सर जी सर फिर भी एक बार आप मुझे डिटेल में काउंट करवा दे तो फिर मैं आपको बैलेंस बता सकूँ ना इतना खर्चा आएगा और जी खाने क्या क्या चाहिए सर जैसे कि कितनी मिठाईयाँ है साथ में तीन और डेकोरेशन टेंट वगैरह करनी है जी सर टेंट कितने का लगाना है कितने बाई कितने का तीन हुए साठ बाई साठ लगा दें जी साठ बाई साठ काफ़ी हो जाती है सर कोई दिक्कत नहीं है जी बाकी गैलरी की वगैरह में उसमें डेकोरेशन में काम ले लेंगे ना जी सर निश्चिंत रहिए आपका काम हो जाएगा सर कब है मेरिज कब है सर हाँ जी वो भी करेंगे साहब जैसे आप लगवाना चाहेंगे वैसे लगा देंगे हाँ सर वो सर बिलकुल आपको एकदम ऐसा करेंगे कि आपको देखने लायक होगा चार्ज होगा सर आपका चार लाख सर

जी सर आप सिर्फ काम मेनू का नाम बताइए हम आपको पूरा चीज़ उपलब्ध करवाएंगे आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है बस जी सर जी सर सब एक्स्ट्रा काम जी सर आप को हम आपके शादियों में जैसे तीन नाश्ते होते हैं आप पत्तलों पे करते है हम सब बफर में करेंगे उनको सबको एक साथ अच्छा फास्ट फूड देंगे जी सर बिलकुल आपको नाश्ता लाके देंगे जी सर फ्लोर भी लगा देंगे आपको हम इसमें निश्चिंत रहिए एकदम बढ़िया वाला डेकोरेशन करके देंगे कब आ रहे हो सर आप मिलने आज ग्यारह बजे के समथिंग आ जाओ सर मैं फ्री हूँ जी सर थैंक्यू